میں کاٹن کا فیبرک بنانا پسد کرتی ہوں اس کا ڈیزائن پیٹن کے لیے آن لائن آن لائن دیکھتی ہوں اس میں آن لائن شاپنگ بھی کرتی ہوں آن لائن شاپنگ میں میشو ایپ میشو سے کرتی ہوں اور اس میں بہت زیادہ ڈیزائن ویرائٹیز رہتی ہیں اس میں کلرس بھی بہت زیادہ اچھے رہتے ہیں اور میرے دوست گھر والے بھی میرے مدد کرتے ہیں اس میں پسند کرنے میں میں اور میرے لیے برانڈ جو ہے سو ڈکٹس کا برانڈ ہے اور اور کوساٹن برانڈ ڈکٹکس کا برانڈ بہت ہی اچھا ہوتا ہے اور اس میں ڈیزائن وغیرہ بہت ہی اچھے پیٹن آتے ہیں جو درزی کو دینے کے سلانے کے لیے میں بتاتی ہوں کہ اس طرح سیو ایسا ڈیزائن لگاؤ ایسا گلے پہ ڈیزائن وغیرہ لگاؤ شلوار شلوار کے لیے پٹیالا بنارسی وغیرہ کا ڈیزائن تا ڈیزائن استعمال کا انتخاب کرتی ہوں اور آن لائن میں میشو ایپ سے میں ڈیزائن اور فیبرک بھی یوز کرتی ہوں جو بہت ہی اچھے کوالٹی کے رہتے ہیں اس میں اس اس لیے آپ اس کا استعمال کر سکتے ہیں آن لائن منگانے سے کپڑے بہت ہی اچھے بھی آتے ہیں اور سستے بھی رہتے ہیں